असांजे घर जे पासे में ॿ टे नमूननि जा ए टी एम आहिनि जीअं एस बी आई बैंक जो ए टी एम आहे एच डी एफ सी बैंक जो ए टी एम आहे बैंक ऑफ बड़ौदा जो बि ए टी एम आहे जॾहिं हुननि मां पेसो ख़तमु थी वेंदो आहे त असांखे ॾाढी ॾुखियाई जो सामनो करिणो सामनो करिणो पवंदो आहे छो त अॼुकल्ह बैंक में वञण सां ॾाढी बैंक में भीड़ आहे उते ॾाढो टाइम लॻी थो वञे ऐं जे करे ए टी एम आहे त उन सां ॾाढी सहूलियत थी थी वञे असां जल्दी सां पैसा कढाए करे पंहिंजो जीअं बि पंहिंजो उते फटाफटि कमु करे सघनि था अॼुकल्ह जीअं असां नेट बैंकिंग बि वठी रखी आहे बैंक मां त हुन ते सॼियूं सुविधाऊं आहिनि सभु कुझु उन ते ई ख़बर पइजी वेंदी आहे बैंक बैलेंस ते या ॿी का डिटेल जेका बि हुजे सभु हिन नेट बैंकिंग सां सभु क्लियर अची वेंदो आहे त कंहिं क़िस्म जी का ॾुखियाई कान थींदी आहे